मां मुंहिंजी छोकिरीअ खे पढ़ाइणु चाहियां थी त उहा वॾी थी करे पंहिंजो नालो रोशन करे डॉक्टर बणे ऐं पंहिंजो परिवार जो नालो बि रोशन करे अने सिंधी समाज जो बि नालो रोशन करे प पंहिंजे पेरनि ते खड़ी थिए ऐं वधीक वधीक ग़रीबनि जी शेवा करे